हा मां उन माण्हूअ खे सुञाणंदी आहियां जंहिं कॉलेज पास कयो आहे उहो मुंहिंजो पुटु ई आहे उन कॉलेज पास करे अॻियां वधीक पढ़ाई करे ऐं उन उहो डॉक्टरी कई अथईं डॉक्टरी करण सां उनजे जीवन में ॾाढी ई ॾाढी ई ख़ुशियूं भरिजी वयूं आहिनि हिकु त डॉक्टर थियण सां माण्हुनि खे घणेई मददूं मिलनि थियूं उन्हनि जी बीमारियुनि जो पाण इलाजु करे सघूं था त मुंहिंजे पुटु पढ़ी करे कॉलेज पढ़ी करे ॾाढो ई सुठो कमु कयो अथईं इनसां उहो माण्हुनि जी घणेई मदद करे थो अगरि उहो न पढ़ेव हा ऐं उहो डॉक्टर न थिएव हा त उहो बि माण्हुनि जी मदद बि न करे सघेव हा ज़रूरी नाहे त पाण पैसे सां ई माण्हूअ जी मदद कंदा आहियूं पाण ईअं ई माण्हुनि जी मदद करे सघूं था पर अगरि पाण पढ़ियल आहियूं त पाण ॾाढा ई नमूननि सां उन्हनि जी मदद करे सघूं था इन लाइ मूंखे ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजो पुटु कॉलेज पढ़ी अॻिते पढ़ी डॉक्टर थियो आहे